हैलो हाँ नमस्ते जी नमस्ते मैडम ऐसा है कि हमारे उस्कूल में मैम पढ़ाई चलती है और उसमें का नाम सुविधा नहीं है आप आइए एक बार देखिए यहाँ पर हैं कंपूटर कंपूटर नहीं है हैं हाँ थोड़ा हमारे कलास में आए हमारे स्कूल पर आइए आप आप देखिए कि क्या क्या सुविधा नहीं है हैं उसको हिसाब से कंपूटर नहीं है मैडम दस दस तक ले दस तक ले कलास है एक एक एक एक क्लास में कम से कम तीन तीन चार चार कंपूटर चाहिए मैडम

हाँ हाँ तो आइए का नाम मान लीजिये मैम मैम वैम रहती है तो उतना नहीं है कैच कर पाती है आप थोड़ा सा आइए हैं औ उसके बाद खाना न दी हाँ तो वही आप सा थोड़ा सा आपसे क्रिपा है कि आप आइए थोड़ा सा देखिए का नाम है कि हमारे स्कूल में कमियाँ है कंपूटर का बहुत ज़रूरी है मैडम आज काल ज़माना का नाम है हैं चेंजिंग हो रहा है तो उसी हिसाब से आप आकर देखिए ठीक है ठीक है ठीक है मैडम हाँ आकर हमारे बच्चे थोड़ा पढ़ेंगे तो हमारे स्कूल का नाम होगा हैं नाम रोशन होगा अच्छा होगा का नाम है आप थोड़ा सा मेहनत कर देंगे मैडम न तो हमारा स्कूल थोड़ा सा और हाई फाई चलेगा हैं तो हमारा नाम होगा हाँ

जी हाँ तो यही सब चीज़ है मैडम का नाम है हमारे बच्च हाँ हमारे दस तकले क्लास चली हमारा दसवीं तकले स्कूल है बच्चे हर युवा में का नाम है क्लास में पचास पचास साठ साठ बच्चे है हैं उनको का नाम है चाहिए कि नहीं चाहिए यह सब ची

जी हाँ हाँ ठीक है मैडम ठीक है आप आइए

ठीक है हाँ हाँ हाँ मैडम यह बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चे तरक्की नहीं कर पा रहे हैं अब आप यह सब चीज़ भेज देंगे कंपूटर ओंप्यूटर ना एक क्लास में चार रहेगा तो हमारे बच्चे बहुत पढ़ के हाइ फाई हो जाएँगे का नाम है में बहुत अच्छा नाम रोशन करेंगे हमारे स्कूल का हाँ मैडम ना तो यही सब चीज़ का नाम है थोड़ा हम सोचे है ता हम इसलिए का नाम है आपका आँ फ़ोन किए है कि इसलिए का नाम है कि आप आके देखिए एक बार चेक करिए का नाम है कि हमारे बच्चों को क्या क्या चीज़ का आवश्यकता है हाँ हाँ हाँ हम आप आप हाँ हाँ ठीक है मैडम ठीक ठीक है मैडम अच्छा नमस्ते मैडम नमस्ते नमस्